में जि'ला उधमपुर दे ग्रां जखेड़ दा बुनियादी तौर पर बसनीक आं इस बेल्लै मेरे रिहाश जेह्ड़ी ऐ ठारां उन्नी साल तों उधमपुर च ऐ बार्ड नंबर सत्त हरिनगर उधमपुर च जब के बुनियादी तौर पर में ग्रां जखेड़ दा रौह्ने वाला आं इक वक्त ऐसा होंदा रेहा जदूं अस पढ़दे होंदे ते असेंगी बारां बारां चौदां चौदां किलो मीटर पैदल चलियै स्कूल पुज्जना होंदा हा में जखेड़ दा पैदल चलियै हायर सकैंडरी स्कूल जेह्ड़ा इस बेल्लै उस बेल्लै ओह् लोयर हाई स्कूल होंदा रेहा उत्थें सवेरें चलना ते अपनी तालीम हासल उत्थुआं कीती में नौमीं तक ते बड्डलै चलदे होंदे हे अस ते दस बजे स्कूल पुज्जना चार बज़े छुट्टी होने दे बाद उत्थुआं दा चलना ते दो घैंटे च जखेड़ पुज्जना लेकिन अज्ज दा दौर जेह्ड़ा सड़कें दे चबक्खे जाल बिछे दे न आदमी सोची बी निं सकदा कि इन्नी तबदीली होई सकदी ऐसे ऐसे ग्रां न मेरे उस एरिये दे जित्थें बोह्त जादा कठन हा सड़कां पज़ाना उनें लाह्कें बी सड़कां पुज्जी दियां ते ओह् जेह्ड़ा असें दो दो घैंटे दा पैदल सफर करना होंदा हा अज्ज अस पं'जी पं'जी त्रीह् त्रीह् मैंट्ट च चाहे ओह् मोटर सैकल होऐ चाहे ओह् गड्डी होऐ असानी कन्नै सफर कीता जाई सकदा इसी में समझना कि मजूदा दौर दी इक बड़ी जबरदस्त एह् डैवलपमैंट ऐ एह् तबदीली ऐ जेह्की आई होर जिसदे कन्नै साढ़े लाह्के खुशहाल होए तालीम दा म्यार जेह्का ओह् बधेआ क्योंकि हर किलो मीटर दा डेढ किलो मीटर दे दो किलो मीटर दे बाद असेंगी मिडल स्कूल प्राइमरी स्कूल त्रै चार किलो मीटर दे बाद चार किली मीटर दे बाद हाई स्कूल चार छे किलो मीटर दे बाद असेंगी हायर सकैंडरी स्कूल लब्भी सकदा जित्थें साढ़े बच्चे अज्ज तालीम हासल करा दे होर कोई बी घर चाहे ओह् किन्ना गै गरीब क्यों निं होऐ उं'दे बच्चे तालीम हासल करा दे विद्या प्राप्त करा दे होर उस दा कारण एह् ऐ के जगह् जगह् स्कूल खु'ल्ले दे जगह् जगह् रोड़ पुज्जे दे एह् साढ़े भारत देश दे अज़ादी दे बाद दी इक बड़ी जबरदस्त डवैलपमैंट ऐ एह् बोह्त बड्डी इक तरक्की होई इसदे अलावा इसदे अलावा होर बोह्त सारियां तबदीलियां जेह्ड़ियां न ओह् होइयां जियां पैह्लें जमान्ने च होंदा रेहा कि कोई मेला जातरा कोई कुछ होंदा रेहा उसी बढ़ावा देने बास्तै अज्ज डोगरी च साढ़े बड़े सारे फोक सिंगर न जेह्ड़े साढ़ी मां बोल्ली डोगरी गी उच्चे दर्जे पर पजाने बास्तै फोक सांग दे थ्रू कविताएं दे जरियै इसी होर जादा उच्चा करने दी भरपूर कोशिश करा दे जेह्ड़ा कम्म सरहानिय ऐ एह् साढ़ी मां बोली डोगरी गी बड़ा उच्चा दर्जा देग होर मेनली जेह्ड़े न ओह् तालीम दा इस दे बिच्च बोह्त बड्डा रोल ऐ जेह्ड़ा जेह्ड़ा इसी होर अग्गें लेई जाई सकदा इस बास्तै जेह्ड़े कोई थोह्ड़े बोह्त सारे गल्लां छड़की दियां उ'नेंगी अग्गें पजाने बास्तै उ'नेंगी अग्गें लेने बास्तै कोशशां सरकार दी तरफा कीतियां जा करदियां न होर अस उम्मीद करने आं कि आइंदा आइंदा होर जादा तरक्की कीती जाह्ग अज्ज मजूदा दौर जेह्ड़ा एह् टैकनालजी दा दौर ऐ अज्ज अस दिक्खा करने आं कि बैंकें च लोकें दी भीड़ घटी दी ऐ उस दा कारण एह् ऐ कि डिज़िटल जमान्ना आई गेदा लोग डिजिटली लैन देन करा'रदे एह् साढ़े बास्तै बोह्त खुशी दा मकाम ऐ